نمشکار سر کہیے کیسے یاد کرنا ہوا ارے آپ کو کافی ٹائم پہلے ہی بولے تھے سر سر اتنا جلدی نہیں ہو پائے گا سر ابھی آپ جانتے ہی ہیں کہ ساون کا ٹائم چل رہا ہے موسم ٹھیک نہیں ہے لیور نہیں آ پا رہا تو آپ کو کتنا ٹائم ملا ہے کمپلیٹ بنانے میں تو آپ آپ تھو نہیں سر کانٹریکٹ نہیں چھینیے آپ کا کام جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن دقت ہی ابھی ایسی ہے کہ موسم ہی ٹھیک نہیں ہے اور کبھی کبھی ہمارے ورکر جو ہے کبھی کام ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پیسہ نہیں مل پا رہا ہے صحیح سے نہیں سر مشین وغیرہ نہیں نا ہے ابھی کوئی ورکر ہاتھ سے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے

سر آپ سر آپ اتنا دیر ر رکے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ٹائم اور بس تھوڑا ٹائم تو سر آپ کو آج ہی کمپلیٹ چاہیے یا آج ہی تھوڑا کام اسٹارٹ کیے تو سر ہماری کچھ ریکوائرمنٹ ہے آپ کمپلیٹ کر دیجیے گا تو آپ کا کام بھی ہو سکتا ہے ہم کو سر تھوڑا سا اس کا گٹی کا کمی ہے اور سیمنٹ کا اور پلس ورکر کا بھی تھوڑا یہ دہاڑی دینا ہے اس لیے اس کے پیسہ نہیں ہے اور مشین بھی لانا ہے مکس کرنے والا نہیں سر کام اسٹارٹ ہو چکا تھا آلموسٹ لیکن بارش ہی آ گئی سر نہیں سر دیکھیے کام اسٹارٹ کرنے ہی والے تھے کہ بارش آ گئی اس میں تو کتنا سارا بالو جو ہے سر وہ برباد بھی ہو گیا سر تو کم سے کم آپ نہیں سر کانٹیکٹ نہیں چھینیے سر میں آپ کا کام کرنے کا کوشش کروں گا سر بس آپ مجھے یہ سیمینٹ مکس کرنے والا مشین بس یہ پرووائڈ کروا دیجیے تو آپ کام جلدی اسٹارٹ ہو جائے گا لیکن سر آج رات تک جو ہے وہ نہیں پڑا سر ایک ہفتے کا ٹائم دیجیے سر پلیز ایک ہفتے کا ایک ہفتے کا ٹائم دے دیجیے سر

ٹھیک ہے تو آج رات تک آپ کام ہو جائے گا آپ بس سیمینٹ مکسنگ والا مشین بھیج دیجیے